नमस्ते जी जी बोलिए कौन सा मॉडल मैम अटेच ही हमारे शोरूम में बहुत सी कारें रहती है हर तरह की मॉडल एवेलबल है कलर वगैरह और सब है आप बताइए आपको कैसी मॉडल और कैसा कलर पसंद लेटेस्ट मॉडल में मैम देखो अभी हमारे मतलब अभी आई है जो मार्केट में वो है मर्सडीज डी एल ए टू हन्ड्रेड और कलर भी एक तो मतलब क्रीम कलर है एक ग्रे ग्रे वाइट ब्लैक किस्त मैम किस्त तो आपको डाउन पेमेन्ट के हिसाब से देनी होगी हाँ सीट है ना आठ आठ सीट का है आपको हाँ ऐसे मतलब देखो मैम ना वो आपके ऊपर डिपेंड है और बाकि आपको कितनी ना सीट्स चाहिए छः सीट मिल जाएगी जब आप आओ मतलब शौरूम तो सुबह हर संडे ऑफ रहता है बाकि वीक में छः दिन ऑन रहता है और और नौ बजे नौ बजे तक खुला रहता है शौरूम

हाँ वो तो देखो आप पचास हजार और कि चालीस हजार नहीं होगा आपके नहीं होगा पचास हजार जमा कराने पड़ेंगे और वो या तो फिर आप कोई और दूसरा मॉडल देख लो नहीं मैम नहीं मैम सॉरी नहीं मैम सॉरी कम्पनी अल्लाउड नहीं करती है पचास हजार आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा नहीं नहीं पाँच लाख की कार है मैम ऐसे कैसे दे दे चालीस हजार में पचास हजार ही लेना होगा हमें डाउन पेमेंट इतना ही है आज अच्छा अभी आने वाला दिवाली का सीज़न आने वाला है तो दिवाली पे ले लेना आपको अच्छा खासा डिसकाउंट मिल जाएगा ऑफर वगैरह सब आएगा उसके ऊपर तो दिवाली दिवाली का ऑफर स्टार्ट होने वाला है मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक आप आप कॉल कर लेना अक्टूबर के अक्टूबर के मंथ में कॉल करके देख लेना और ऐसे भी हमारा अखबार वगैरह सब न्यूज वगैरह में प्रमोशन होता रहता है हाँ बिल्कुल कॉल कर देना ये हमारा नंबर आप नंबर सेव कर लेना बस हो जाएगा आपको कार हाँ हाँ पचास ही लगेगी और अगर आप ऑफर में लोगे तो आपको डिस्कॉउंट मिल जाएगा दस परसेंट हाँ नहीं नहीं नहीं मैम आपको मिल जाएगा हर तरह का कलर मिल जाएगा